जंहिं घर में नंढो ॼावल ॿारु हूंदो आहे जीअं त पहिरां ई कोई अचे त पहिरां ई हथ धोए ॿाहिरां कोन वठी वेन ॿाहिरि कोन वठी वेंदा आहियूं उनखे सुठे कपिड़े आले गरम कपिड़े सां उघंदा आहियूं साफ़ु सुथिरो कपिड़ा पाए पाराईंदा आहियूं ऐं उनजे फक़ति माउ जो खीरु पियारींदा आहियूं घर में को बीमार हूंदो आहे त उनखे बि उनखां परे रखंदा आहियूं वेंदो आहे जीअं उनखे इंफेक्शन पकड़ण जा चांसेस वधीक हूंदा आहिनि घर में वॾे आवाज़ में टी वी न हलाईंदा आहियूं जीअं त इनखे सुठी निंड न मिले तंहिं खां सवाइ माउ खे बि सुठो खाधो ताक़तवर खाधो खाराइणो पवंदो आहे छो त जेको खाधो मां खाए थी ओहिड़ो ई ताकति ॿार खे मिलंदी खीर रस्ते